हाँ हमारे भारत के सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार और छुट्टियाँ जैसे कि दिवाली होली बाल दिवस गांधी जयंती और अम्बेडकर जयंती है जिन्हें कि हम बहुत हर्ष और उत्साह के साथ मनाते हैं दिवाली हमारे भारत का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है दिवाली साल में एक बार आती है और हम अपने परिवार के साथ मनाते हैं दिवाली पे हमें छुट्टियाँ प्राप्त होती हैं जिनके साथ हम अपने परिवार के साथ आकर दिवाली में दीप जलाते हैं श्री राम जी की पूजा करते हैं लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं और अपने परिवार के साथ नये कपड़े पहनकर हर्ष और उत्साह के साथ दिवाली का त्यौहार मनाते हैं ऐसे ही होली का त्यौहार है हम अपने परिवार के साथ सभी बड़ों के साथ बैठते हैं एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली का त्यौहार मनाते हैं और उस दिन होलिका दहन किया जाता है और जैसे कि बाल दिवस है तो हम छोटे छोटे बच्चों के साथ बाल दिवस मनाते है छोटे छोटे बच्चों में कुछ मिठाइयाँ या कुछ फूल वगैरह देकर बाल दिवस का एक उत्साह के साथ मनाते हैं और अम्बेडकर जयंती है उसमें हम बाबा साहब को ध्यान करते हैं अम्बेडकर जयंती मनाते है अम्बेडकर साहब को दो दो मिनट थोड़ा सा मौन धारण करते है उनकी शांति के लिए अम्बेडकर जयंती मनाते हैं एक हमारे भारतीय त्यौहार के मुख्य रूप में इन त्यौहारों को याद किया जाता है